मेरे ख्याल च एह् जेह्ड़ी रुट्टी बनाना ऐ एह् छड़ा जनानियें दा कम्म निं ऐ एह् मरदें दा बी कम्म होना चाहिदा मरदें गी बी बनाना चाहिदा शौक कन्नै बनाना चाहिदा अज्ज दी डेट च दिक्खेआ जाए ते अज्ज मरद जनानियें गी बराबर समझेआ जंदा ऐ ते अगर इक जनानी अगर रुट्टी बना दी ऐ ते मरद गी बी बनानी चाहिदी एह्दे च कोई शर्म आह्ली गल्ल निं होंदी ऐ ठीक ऐ ते मेरा इ'यै मन्नना ऐ कि अगर सानूं आंदी होवै मुड़े गी अगर आंदी होए बनाना ते उ'नें ई कोई कल्लै रौह्ने च कोई दिक्कत निं होंदी उ'नेंगी पता क्योंकि कल्ल बाह्र अगर बंदा र'वा दा ते उस्सी चक्कर गै बड़ा पौंदा रुट्टी दा अगर उस्सी आपूं आंदी होग बनाना रुट्टी ते उस्सी कोई जरूरत गै निं ऐ बाह्रों पैहे खर्चियै रुट्टी खानै गी क्योंकि उस्सी आपूं आंदी होनी ठीक नी होर गल्ल करांऽ उप्परां दिक्खो जरूरी निं ऐ कि जनानी गै बंदे गी खलाऽ रुट्टी बनाइयै कदें कदें मर्द गी बी बनानी चाहिदी रुट्टी अपनी जनानी आस्तै अपनी अपनी लाड़ी आस्तै अपनी मम्मी आस्तै अपनी भैनें आस्तै होर में अपनी टब्बर दी में गल्ल करांऽ ते अस टब्बर दे बिच्च मेरे पिता जी होर ओह् बी बनांदे न रुट्टी मेरी मम्मी आस्तै साढ़े आस्तै बनांदे न में बी कदें कदार रुट्टी बनाई लैन्ना फुलके आंदे न मिगी बेशक्क टेढे मेढे बनान्नां पर तां बी फुलके में बनाई लैन्ना होन्ना ते चाह् में बनाई लैन्ना होन्ना मेरा जेह्ड़ा निक्का भ्राऽ ओह् बी चाह् बनांदा जदूं कदें मम्मी बमार होंदी ते कदें अस बनाई लैना रुट्टी में बनाई लैन्ना कदें पापा बनांदे न ते एह्दे च कदें कोई शर्म आह्ली गल्ल निं ऐ ठीक ऐ मुड़ा कुड़ी इक्क समान न ते एह् चीजां बी समान होनी चाहिदियां एह्दे बिच्च अपना गै फैदा ऐ ठीक ऐ